हय हांवें खुबशे जाणांक विणकाम केल्लें आनी हँन्डमेड कार्ड्स ग्रिटींग कार्ड्स गिफ्ट केल्ले आसात तशेंच म्हाकाय खुबशे जाणांनी ग्रिटींग कार्ड्स ते जीं तांच्यांनी स्वता तांच्या हातान केल्लीं अशीं गिफ्ट केल्लीं आसा म्हाका विणकाम खूब आवडटा हांव तें ल्हान आसतनाच्यान म्हजी आवय करतना पळयलां म्हणून म्हाका ताची खूब आवड आसा आनी हांव तें म्हजें मनांतल्यान करतां तें हांवें केन्ना अशें शिकूंक ना बट म्हाका आपुणचेंच कळपाक लागलें आनी म्हज्या विणकामांतल्यान हांवें आतां एक बिजनस स्टार्ट केला तातूंत हांव की चेन्स करतां वुलाच्यो तशेंच पर्सीस करतां डॉल्स करतां आनी अशे खुबशे तुवाले तोरण अशे खुबशे खूब कांय कांय करता तशेंच लोकूय म्हाका ग्रिटींग कार्ड्स आनी खूब किदें किदेंय गिफ्ट करतात म्हाका हें खूब आवडटा कारण आम आमकां आमी जे रेडिमेड गिफ्ट हाडटा तातूंत एक मनांतली भावना आसना बट आमी जे हाता आपल्या हातान करतात तातूंत मनाची भावना तसोच प्रेम आसता तें ताचे कारणान तें आनीक सुरेख दिसता असो म्हजो विचार आसा